کوود انیس وبائی مرض میں پورے عالم بھر میں سفر اور سیاحت کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے بھارت میں بھی اس وبا نے سفر اور سیاحت کو متاثر کیا ہے جیسے کہ سفرے انتظامات میں تبدیلی سفر کے اسٹینڈرس میں اضافہ اور ایمرجنسی اقدامات جیسے کہ لاک ڈاؤن اور سفری پابندیوں کی وجہ سے سفر کرنے کی معیاری روایات میں بھی تبدیلی آئی ہے اس وبا نے سفر کی ترتیبیات اور اس کے تنظیمات پر بھی بڑا اثر ڈالا ہے جس نے لوگوں کے سفر کرنے کے طریقے میں بہتری کا ذریعہ بنایا ہے کوود انیس کے وبائی مرض کے دوران بھارت میں سفر کے حوالے سے کئی اہم تبدیلیاں ہوئیں وبائی مرض کی وجہ سے سفر کرنے والوں کی تعداد میں کمی آئی جس نے ٹرانسپورٹ سروس پر بھی اثر ڈالا

بہتر احتیاطی تدابیر اپنائیں جیسے ماسک پہننا اور جسمانی فاصلے میں رکاؤٹ ڈالنا یہ تمام تدابیر کووڈ کے پھیلاؤ کو کم کرنے اور عوام کو حفاظت فراہم کرنے کے لیے کی گئیں